गामियारि ओनसोलाव सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावसोरनि गोसोबायदियै जिउ लोगो नागिरनायाव जेंना नुजादों नुजादों मानोना मानसिफ्रा टाउन सहराव थाहैनो बयबो लुगैयो लुबैया नङा बयबो लुबैयो मानो मानोनि जाहोना जाबाय गामियारि ओनसोलाव थानानै जों सेंग्रा सिख्लाफ्रा बा जोंनि जिउनि लोगो जि सायख'नाय बे सायख'नायाव जोंहा गोबां प्रब्लेम जायो जोंनो नांगौ बायदियै बा गोसो बायदियै जोङो बुंना लानो सानब्लाबो बुंनानै लानो हाया मानो होनोब्ला जोङो गामियाव थानानै बा गामि ओनसोलाव थानानै गावनि जि मान बिमा बिफा बिदा बिब' बिनानाव बा फंबाय बा गावनि न'खरनि आंगो सोमोन्दो बे सोमोन्दोफोरनि सिगाङाव जोङो जे जोंनि गोसोनि जे जिउ लोगो सायख'नाय बे सायख'नायखौ जोङो दिन्थिनो हाया खालिबोल' जों गोसो सिङाव सान्नानै थानांगौ जायो बेखायनो जोङो बिनिखायनो गामियारि ओनसोलाव जे सेंग्रा सिख्लाफ्रा गाव गावनि जि गोसो बायदियै जिउ लोगो नागिरनायाव बियो जेंना नुजायो बेनिखायनो जोंनि आथिखालनि जे सेंग्रा सिख्ला लाइमोनफोरा जि टाउन सहराव थाहैनो लुबैनाय बियो निस्सय जायो मानो जायो होनोब्ला जोङो साफा दरफा थायोब्लासो जोङो गावनि जि गोसोनि बाथ्रा गोसोनि सान्नाय बेखौ जोङो जिउनि लोगो जि सायख'नाय बे सायख'नायजों जोङो गोबां बाथ्राफोरखौ जोङो सेयार खालामलायनो हायो बा सेयार खालामलायनाय जायो न'वाव थानानै बा गामियाव थानानै जों बे माखासे बाथ्राफोरखौ रायज्लायोब्ला बा न'नि सोरबा सुबुंफोरा बा गावनि आंगोफ्रा मोनथिलायोब्लाबो खोनालायोब्ला बेयावनो माखासे बाथ्राखौ लानानै खोथा बाथ्राखौ लानानै दावराव दावसि जानो नागिरो बेखायनो गामियारि ओनसोलाव थानाय सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावसोरनि गोसो बायदि जिउ लोगो सायख'नायाव जेंना नुजायो बा नुजादों बेखौ लानानै बा बेखौ नोजोर बोनानैनो गामियारि ओनसोलनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबाङानो नङाब्लाबो गोबाङानो नङाब्लाबो फ्राय टाउन सहराव थाहैयो टाउन सहराव थाहैनायनि गेजेराव जोंनो एदजास्त जानायनि उनाव गावनि गोसो बायदियै गावनि गोसोआरि गोसोनि जिउ लोगो सायख'नाय बा नागिरनायाव नागिरनायखौ लायो बे गामियारि ओनसोलाव थानानै जे गावनि गोसोनि जिउ लोगो सायख'नाय बेयाव जेंनाखौ मोनदांनायनि कार'नाव बा जेंनाखौ जों मोगा मोगि जानांनायनि कार'नावनो जोंनि लाइमोनफोरा बा सेंग्रा सिख्लाफ्रा गोबाङानो टाउन सहर फारसे थांनो लुगैयो थांनो लुगैनायनि जाहोनानो जाहैबाय जोङो टाउन सहराव थायोब्ला गामियारि जोङो गामियारिनि सेंग्रा सिख्लाफ्रा टाउन सहराव थाहैयोब्ला जोङो जोंनि गामिनि गोबां सुबुङानो नुवा जानो हागौ बा नायालासेनो बा लोगो मोनलायि बेबायदि सिरि निजोम जायगायाव थाहैयोब्ला गाव हारसिं जायोब्ला गोसो बायदि माखासे खामानिखौ मावो बेनि कार'नावनो बै गामियारि ओनसोलनि जेंनाखौ मोनदांनानै गोबां लाइमोनफोरानो सोहोर फारसे मोखां जानो लुबैयो बा सोहोराव टाउन सहराव थाहैनो लुबैयो